زندگی میں مجھ کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے جیسے کہ مالی مشکلات صحت کے مسائل رشتوں کی پیچیدگی کام کی زیادہ مقدار اور نئے مواقع کے ساتھ تشدد یہ چیلنجز میری زندگی کو مختصر مدت کے لیے متاثر کیے ہیں اور میری توانائیوں کو پرکھا ہے اور ان پر قابو پانے کے لیے میں نے صبر سے شکر سے اور دعا سے کام لیا ہے